ہندوستان میں جو ایک ثقافتی روایات ہیں وہ یوں تو بہت سے ثقافتی روایات ہیں جو ہر ثقافتی روایت جو ایک دوسرے سے مختلف اور ایک دوسرے سے الگ علاحدہ مقام رکھتے ہیں لیکن ان میں جو ایک مشہور روایت ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی کہ تہوار کے موقع پر لوگ ایک دوسرے کو وش کرتے ہیں اور ایک دوسرے کو مبارک باد دیتے ہیں چاہے وہ ہندو کا تہوار ہو یا مسلم کا تہوار ہو یا سکھ یا عیسائی کا یا اور اسی طریقے سے بہت سے جتنے بھی تہواریں ہیں اس میں لوگوں کو ایک دوسرے اس کی مبارک باد دیتے ہیں خاص طور سے عید پہ عید پہ مسلمان کو کوئی بھی ہندو کوئی بھی سکھ عیسائی مبارک باد دے سکتے ہیں اور دیتے ہیں یہ اور تہواروں کے مقابلے میں یہ ثقافتی اور مختلف علاحدہ مقام رکھتا ہے